शाळांनी खंयचे विशय शिकयतात शाळांनी शिकोवपी विशय म्हणजे प्राथमीक स्थराचेर कोंकणी मराठी इंग्लीश तशेंच इवीएस म्हणल्यार एनवायरमॅन्टल सायन्स आनी गणित हो विशय शिकयतात एनवायरन्टल सायन्स म्हणल्यार परिसर अभ्यास जशी भुरगीं हायस्कुलांत पावतात म्हणल्यार पांचवेक पावतात तेन्ना भुरग्यांक इंग्लीश हिंदी जी आमची राष्ट्रभाशा तशीच थर्ड लँग्वेज इंग्लीश म्हणल्यार तृतीय भाशा म्हुणून कोंकणी किंवां मराठी ऑपशन उरतात तें तेंकां सिलॅक्ट करपाक जाता तें तेंच्यानी चूज करपाक जाता ताच्या व्यतीरीक्त पांचवेक तांकां गणीत आनी विज्ञान किंवां परीसर अभ्यास हो विशय उरता ताच्या भायर तांकां ड्रॉईंग म्हणजे कला क्राफ्ट कंप्यूटराची नॉलेज कोडींग रोबोटिक्स पीटी योगा वीई म्हणल्यार वॅल्यू एज्युकेशन मोरल सायन्स डब्ल्यूई म्हणल्यार वर्क एक्सप्रियन्स हे विशय उरतात सव्वी तें आठवी पर्यंत तांकां ईवीएस जो तांकां पयली शिकयतालो परीसर अभ्यास हो विशय फुटून ताचो विज्ञान हो वेगळो विशय जाता हिस्ट्री म्हणल्यार हिस्ट्री हो वेगळो विशय जाता इतिहास हो वेगळो विशय जाता आनी भुगोल म्हणल्यार जॉग्रॉफी हो वेगळो विशय जाता सो सव्वेच्यान भुरग्यांक सात वेगळे वेगळे विशय लागतात जे इंग्लीश हिंदी कोंकणी किंवां मराठी मागीर भुगोल इतिहास गणित आनी विज्ञान आसता जशें भुरगें आठवेक पावता तशें हिंदीच्या बदला तांकां संस्कृत हो विशय घेवपाक मेळटा तशेंच जे नॉन एकॅडॅमीक म्हणल्यार शिकपाचे न्ही पूण जे कॉस्कोलॅस्टीक अशें म्हणू येतात ह्या हातूंत तांकां जुनीयर रॅड क्रॉस यूथ रॅड क्रॉस तशेंच स्काउट्स एन्ड गायड्स होयी विशय तांकां आठवेंच्यान सुरू जाता णव्वेक पावले उपरांत तांकां हें सगळें विशय घेवन जे आठवी पर्यंत आसा तेच विशया वांगडा तांकां एस्ट्रॉनॉमी म्हणल्यार खगोलशास्त्र तशेंच एग्रीकल्चर हॉर्टीकल्चर शेती बागायती हे नवीन विशय जोडिल्ले जातात जी भुरग्यांक नॉर्मल जी भुरगीं शिकतात तांच्या परस जी भुरगीं कमी शिकपी उरता जेंचे आयक्यू म्हणल्यार इंटॅलिजंट कॉशन्ट हो कमी उरता त्या भुरग्यांक स्पेशल कॅटॅगरींतली भुरगी किंवां सी डब्ल्यू एस एन म्हणल्यार चायल्ड विथ स्पेशल निड्स ह्या कॅटॅगरींत तीं भुरगी पडटात आनी तांकां वेगळेच विशय उरता जशे की फंक्शनल इंग्लीश फंक्शनल मराठी फंक्शनल हिंदी एवरीडे मॅतमॅतिक्स जॅनरल सायन्स तातूंत तांकां खुबश्यो प्रॅक्टिकल म्हणल्यार स्वता करून पळोवन तो विशय समजून घेवपाचो उरता सो प्रत्येक टप्प्या टप्प्याचेर शाळांनी विशय बदलत वतात जशीं भुरगीं वाडटात तशीच तांची बौध्दीक क्षमता वाडटा तशी विशयूय बीन वेगळे वेगळे जायत वतात शाळेंतले शिक्षक बरें आनी बरें शिकिल्ले आसात व्हय हो प्रस्न आशिल्लो जे शाळेंत शिक्षक उरतात हें तांकां जेन्ना शाळेंत शिक्षक नेमतात तेन्ना मिनीमम कॉलिफीकेशन हें तांची मिनीमम पात्रता ही जर सायन्स किंवां गणित विशयाचो शिक्षक आसत जाल्यार बीएसी बीएड किंवां एमएसी बीएड हो उरता जर विशय शिकोवपी शिक्षक उरत म्हणल्यार भाशा शिकोवपी शिक्षक उरत जाल्यार बी ए बीएड किंवां एम ए बीएड हो विशय घेवन आसता एम ए जॉग्रफी एम ए पॉलिटीकल सायन्स हेय विशय घेवन शिकिल्ले शिक्षक आसात आनी आमचे शाळेंत जे सगळें शिक्षक शिकयतात ते सगळेंच पोस्ट ग्रॅज्यूएटच शिक्षक आसात म्हणल्यार एमएसी एम ए केल्ले शिक्षक आसात ताच्या भायर तांच्यानाी शिकोवपाची म्हणल्यार जो बीएड उपक्रम उरता बॅचलर्स ऑफ एज्युकेशन हो सगळ्यांनी केल्लो आसा शिक्षक बरें आसात व्हय आता बरें आसात म्हणल्यार प्रत्येक शिक्षक हो बरोच आसता आनी तो भुरग्याचें बरेंच चिंतता अशें न्ही की भुरग्याक जर शिक्षकान शिस्त लायली जाल्यार तो शिक्षक वायट अशें न्ही शिक्षक हो बरें शिकोवपी आनी बरी शिस्त लावपा खातीर शाळेंत उरता जशें आवय बापूय घरा कडेन भुरग्याचे शिक्षक आसता घरांतले शिक्षक उरतात तशेच शाळेन जो प्रत्येक शिक्षक म्हणल्यार जो प्रत्येक विशय शिकोवपी शिक्षक आसता तो आवय बापूय ह्याच्याच रुपान भुरग्यांनी पळोवचो किंवां आवय बापायनीय शिक्षकाक शाळेंतलो आवय बापूय म्हुणून जर पळयलो जाल्यार प्रत्येक शिक्षक हो प्रत्येकाच्या नजरेंतल्यान बरोच उरतोलो देव बरें करूं